जोंनि बर' रावा इंराजी रावजों जोबोद गोहोम खोख्लैजादों मानोना जोंनि दानि फरायसाफोरा बयबो इंराजी रावखौ बांसिन बाहायनो हमदोंसै बिनि जाहोनावनो जोंनि बर' रावा माखासे बर' रावनि सोदोबफोरा गोमालांनो हमबाय आरो जोङो माखासे सोदोबफोरखौ इंलिसनि इंराजीनि बुङै बुङैनो जोंनि बर'नि सोदोबफोरखौ बाहायै जालांबाय गोदोनिफ्रायनो जोङो संस्क्रितखौ एसे एनै बाहायबोदों बे हिसाबै माखासे सोदोबाबो संस्क्रितनिनो थालांबाय दा जोङो बेखौ फेहेरनांगौब्ला बिनि सायाव इसे स्टाडि खालामबावनांगोन जोंनियावहाय माखासे ओरैबायदि सोदोबफोर दंबावो जाय सोदोबा इंराजिनिल' दङ जोंनि बर' रावाव गैया दा माखासे सोदोबफोर दं जायखौ जोङो इंराजीनिनो बाहायबाय थायो बर'नि बाहायला आरो बेनि जाहोनावनो जोंनि माखासे बर' सोदोबफोरा खम जालांनो हमबाय